आंनि गामियाव न'खरसेयावहाय सासे जौ लोंग्रा दङ ओमफाय बियो फुंआव ओंखारलांनानै सानफा मानि जौ लोंनायाव जौनि आददायाव थायो बेनिफ्राय जुवा गेलेयो ओमफ्राय ओरैहाय थाखा फैसा न'खरनि नांगौफोरखौ जगायना होरोङा दा बेबायदियावहायनो मोनसे नांज्लायनाय जादों हौवा हिनजाव बोराबफ्रुलायनाय जादों बुलायनायबो जादों नागारलायनायनि सिम थांदों आरो नाथाय बेफोरखौहाय सासे मानसिया आंनो खोन्थाफैबाय गावबुरा हिसाबै ओमफ्राय फैनानै खोन्थाफैनानै बुंफैबाय बेबायदि बेबायदि जालायदों नांलायदों खमलायदों हौवा हिनजाव बुलायदों नोङो गावबुरा जानानै नोङो थांदो एबा थांनानै बेखौ साब'दान हैदो बेबायदि बुंनायाव आङो थांनानैहाय बिसोरखौहाय बुजायहैदों बुजायहैनानैहाय बाइबेलनि बाथ्राफोरखौहाय आङो एसे बुंदों जौ लोङोब्ला मा जायो जुवा गेलेयोब्ला मा जायो इसोरा नोंसोरखौहाय बाइबेलनि जुगिदि मा बुंदों बेफोरखौ आङो बादा होनायफोरखौ खोन्थादों दा बेबायदि जेब्ला बाइबेलनि बोसोनजों आङो बेखौहाय फोरमायबाय बेबायदिखौहाय इसोरा मोजां मोना फाब जायो बिदिया हौवा हिनजाव नोंसोरो मोनसेल' मोदोम जाबाय गिरजा न'आवहाय हाबा लायो बे समाव नोंसोरो समाय खिरा खालामो जोङो अरायबो थैस' थांस' अनज्लायनानै ग्रें ग्रें रायजो जागोन होननानै बुंनाय बाथ्रा दङ दा बिनिफ्राय बिनि गेजेरावनो नोंसोरो नैबेबादि समावहाय दा फिसा फिसौफ्राबो देदबाय नाइन टेन पि इउ बो फरायनाय दङ नोंहा दा बेफोरखौ नोङो जोथोन खालामनांगौ दा बिनिखायनो बेखौ नागार आमफ्राय सानफामानि नोङो थाखा फैसा खामायनो थाखाय बै जोंनि ओ बिमा दैआव हाय ख्वारि दङ बेवहाय अन्थाइ बुरहै बाला बुरहै अब्लानो थाखा मोनगोन बे थाखाफोरजोंनो न'खरखौ मोजांयै जानो हागोन अब्लानो नांलायनायबो फैनाय नङा दिनै बिदिनो न'खर सलायनो थाखा फैसानि नांगौ जानायाव हिनजावा हौवानियाव बिबाय हौवाया होनो रोंले सानफा माने जुवायाव थाबाय थायो जौ लोंनानै बेनिफ्राय हरावसो बाज्रे बाथ्रे फैयो बिनिफ्राय दरजा सौफोयो खेवाब्ला बोराबमो आमफ्राय खेवना होब्ला हिनजावखौ सोबायो नै बेफोरबायदिनो खालामोदा बे मोनसे सयथाननिसो खामानि बेखायनो बेफोरखौ बाइबेला बुंदों नोंसोरो बिनिफ्राय गोजान जा दा बि हिसाबैनो गोजान जानांगौ गोजान जायोब्ला नोंसोरो इसोरनि बेबादि नांज्लायनायबो नोंसिनियाव जानाय नङा थाखा फैसाबो अबाब जानाय नङा फिसा फिसौफोरनो नांगौ रोखोमखौहाय नोंसोर होनो हागोन दा बेबादि बानजायनायावहाय बिसोरो बिसोरो आंनि बाजायनायखौ गोसोआव लानानै बिसोरो बिसोरखौ आङो लोगो लोगोनो खमा बिलायहोदां आखाय दैनानैहाय ओमफ्राय खमा बिलायनानै दिनैसिम दा बिसोरो ग्रें ग्रें यैनो दङ जौ लोंनायखौ नागारबाय